میڈیا جہاں تک میڈیا کی بات کی جائے تو میڈیا کام یہ ہے کہ جو ابھی ماحول ہے خاص کر کے ہندوستانی بر صغیر میں ہندوستان کو پاکستان میں دنیا کے الگ الگ ممالک میں باتیں ہوتی ہے خاص کر کے ہندوستان کی میڈیا کی بات کرے تو وہ ایگزیکٹ جو خبریں ہونی چاہیے میں کسانوں کے اوپر میں یا کچھ جو ضرورت مند ہے اس کے تحت جو صحیح سے رپورٹنگ کرنی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں کر رہی ہیں وہ ایک سرکار کا پٹھو بن کے سرکار کی طرفداری میں لگی ہوئی ہیں اور سچائی کو سامنے لانے کے بجائے غلط جھوٹی باتوں کو وہ پھیلانے میں زیادہ میرے سمجھ سے فید کرتی ہیں اس طرح سے جو کہ سماج کے لیے ہانیکارک اور ہانی ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس کا یہ سمجھ ان کو نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں میڈیا کے بارے میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچ کم جھوٹ زیادہ پھیلانے کا کا م کر رہی ہیں